दिक्खो में रौह्ना उत्तर भारत च ते उत्तर भारत जेह्ड़ी ऐ इत्थै बड़ी जादा जेह्ड़ी ठंड होंदी ते जेह्ड़ा ऐ असें ओह्दी बजह् कन्नै ते जेल्लै सर्दी होंदी ते इत्थै बर्फ पौंदी ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै केह् ऐ कि असें जेह्ड़ा ऐ मुट्टे मुट्टे कपड़ें दा यूज़ करने ते अपनी बॉडी गी जादा गर्मी करनी ते कवर करियै रक्खने अस जेह्ड़ा सर्दी दा टाईम होंदा ते गर्मी दे टाईम च गरमी दे टाईम जेह्ड़ा ऐ साढ़ा नॉर्मल गै लाना होंदा बट् अगर गल्ल करां में दक्षिण भारत दी दक्षिण भारत च जेह्ड़ा ऐ उं'दा लाना ऐ जेह्ड़ा ओह् ऐ लुंगी लांदे ओह् लुंगी च जेह्ड़ा ऐ क्योंकि जेह्ड़ा ऐ कंफर्टेबल होंदा ऐ ते गर्मी जेह्ड़ी घट्ट लगदी ते अगर तुस कोस्टल एरिया दिक्खो ते कोस्टल एरिया च जादातर केह् करदे लोक कि ओह् केह् करदे कि व्हाईट जेह्ड़ा ऐ व्हाईट लांदे जेह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा कि रिफ्लेक्ट होई जंदी जेह्ड़ी लाईफ ऐ ओह् केह् होई जंदी रिफ्लेक्ट होई जंदी ते गल्ल करां मे लैंग्वेज़ दी ते साढ़े जेह्ड़ा ऐ नॉर्थ च जेह्ड़ी नॉर्मल च जेह्ड़ी लैंग्वेज़ बोल्ली जंदी ओह् जेह्ड़ी ऐ वैरायटी होई जि'यां डोगरी होई डोगरी होई डोगरी कोला बाद जि'यां हिंदी होई जादैतर केह् ऐ की साढ़े इत्थै हिंदी गै जेह्ड़ी ऐ हिंदी गै लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ साढ़े इत्थै बोल्ली जंदी हिंदी कोला बद्ध अगर गल्ल करां में दक्षिण भारत दी ते दक्षिण भारत च जादातर मराठी मलयालम तेलुगु तनिल कन्नड़ एह् जेह्ड़ी लैंग्वेज़ हैन एह् उत्थै दक्षिण भारत जेह्ड़ी ऐ एह् लैंग्वेज़ बोल्ली जंदी गल्ल करना में हून थुआढ़े कन्नै वैदर दी ते वैदर जेह्ड़ा ऐ उत्तर भारत दा जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै जादा ठंडा ऐ क्योंकि ओह् तुसेंगी पता ऐ की अगर जियोग्रॉफिकली बी अस दिखचै ते जेह्ड़ा सन ऐ एह् सन जेह्ड़ा ऐ इंटरनेशनल ड्रेडलाईन ऐ ओह् क्रॉस नेईं करदा ऐ ओह्दी बजह कन्नै इत्थै ठंड होंदी ते इत्थें बड़े जादा प्हाड़ न ते ओह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी ऐ इत्थें बर्खा जेह्ड़ी ऐ थोह्ड़ी जादा होंदी ऐ कि कम्पेअर करचै अस दक्षिण भारत कन्नै ते वैदर जेह्ड़ा ऐ इत्थै बड़ा गै ठंडा होंदा गर्मी बड़ी घट्ट पौंदी इत्थै जेह्दी बजह् कन्नै केह् ऐ कि जेह्ड़े प्हाड़ी एरिये च लोक रौहंदे उ'नें इत्थै उ'नेंगी ते जरूरत बी निं पौंदी ऐ फ्रिज दी ते पक्खे दी ते अगर अस गल्ल करचै साऊथ दी ते दक्षिण भारत दी ते दक्षिण भारत च एह् निं ऐ की उत्थै बड़ी जादा गर्मी होंदी ऐ बड़ी गै जादा गर्मी होंदी जेह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा कि लोकें गी जादातर जरूरत पौंदी ऐ एसी बगैरा होइयै कि उ'नेंगी बड़ी जादा जरूरत पौंदी ऐ पॉलिटिक्स दी गल्ल करचै अगर अस पॉलिटिक्स दक्षिण भारत दी उत्तर भारत दी जेह्ड़ा ऐ तां जेह्ड़ा ऐ ओह् सेम गै जादा ते डिफरैंस निं ऐ जेह्दी बजह कन्नै की अस आक्खी सकचै की एह्दा डिफरैंस पॉपुलेशन च थोह्ड़ा डिफरैंस होई सकदा की के जेह्ड़ी ऐ उत्तर भारत दी जादा पॉपुलेशन ऐ होर अगर गल्ल अस लिटरेसी रेट दी करचै ते लिटरेसी रेट ऐजुकेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् दक्षिण भारत च बड़ी गै शैल ऐ ते फरार्टेदार जेह्ड़े उत्थें लोक जेह्ड़े इंग्लिश गी इंग्लिश गी बड़ी गै इम्पार्टेंस देआ दे ते इंग्लिश अगर अस गल्ल करचै अपने नॉर्थ दी ते इत्थै कि साढ़े ऐजुकेशन अगर कम्पेअर करचै अस उं'दे कन्नै ते ओह् साढ़ी ऐजुकेशन बड़ी खराब ऐ एज् कम्पेअर टू साऊथर्न पार्ट की के जेह्ड़ियां उत्थै बेसिक फैस्लिटियां न ओह् उत्थें बच्चें गी थ्होई जंदियां ते इत्थै बच्चें गी नेईं मिला करदियां न हालाकें गौरमेंट थोह्ड़ी डेवल्पमैंट करा दी ऐ जियोग्राफी च गल्ल करचै ते जियोग्रॉफी च केह् होंदा कि साढ़े इत्थै बड़े बड़े जादा उच्चे प्हाड़ आंदे न प्हाड़ न ते अस गल्ल करचै अगर साऊथर्न दी ते उत्थै एह् निं हैन जादै ते उत्थै मोस्टली जादा प्लेन एरिया ऐ

नाईनटी वन प्वाइंट किश ऐ जेह्ड़ा रीसैंट ऐ ते अपर्च्युनिटी दी गल्ल करचै अगर अस उत्थै ते अपर्च्युनिटी अगर साऊथर्न दी गल्ल करचै ते जित्थै धोड़ी मिगी लगदा पर्सनल उत्थै केह् न अपर्च्युनिटी जादै न जॉब अपर्च्युनिटी किश बी लेई लैन अगर अस ते उत्थै जादा न ते नॉर्थ च जादै न ते मिगी लग्गा दा कि जेह्ड़ा साढ़ा वैदर ऐ दा बी इफैक्ट पौंदा ओह्दी बजह् कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी ते जेह्ड़ी प्रॉब्लम आंदी ऐ तुस आक्खी सकदे प्रॉबल्म ओह् अलग अलग फील्ड च होऐ जि'यां कि अस सर्दियें च बड़ा गै जादा सामना करना पौंदा उ'नें एह् चीज़ां ते नेईं पर अपर्च्युनिटी ऐ ओह् साढ़े कोला जादै जादा जेह्ड़ी ऐ अपर्च्युनिटी मिगी लगदा ओह् मिला दी ऐ ओह् डेवल्पड ऐ जेह्दी बजह् कन्नै उं'दा ऐजुकेशन सिस्टम ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ जेह्दा बी ऐजुकेशन सिस्टम शैल होग ना ते ओह् ऐ डेवल्पड च गै गिना जंदा